आइकाल्हिके बच्चा सबके छै बैट बॉल खेलै हय जहाँ बैट बोल हेतै तहाँ जेतै ओइमे कोइ कमी नहि हय जिधर बैडमिंटन होतै उधर जेतै जिधर फ्री फायर होतै उधर खेलमे ओकरा सबके इंट्रेस्ट आबै हय ओइमे कोइ कमी नहि हय जिधर फ्रीफाइर होतै तते जतै अगर कोइ कहुँपर फ्री फायर खेलैहँ तऽ ओहिमे ओहो रूकि जेतै कोइ कहीं कहींपर कोइ कुछ खेलै हय कोइ खेलै बैडमिंटन होइ हय तऽ उ खेलै हय तऽ जाइ हय हॉकी कोइ हय खेलै तऽ जाइ हय बैट बॉल जैसे हो गेलै अगर कोइ खेल रहलै तऽ वहाँपर बच्चा रूकै हय ओइमे कोइ कमी नहि छै लूडो छक्का अगर बच्चा कहींपर कोइ खेल रहलै तऽ जाइ हय ओइमे कोइ कमी नहि हय कबड्डी हय ओ भी सभी बच्चा खेलत जहाँपर सीखबै तहाँपर खेलै हय ओइमे कोइ कमी नहि हय तब खेले हय ओइमे कोइ कमी नहि हय जहाँपर जो बच्चाके जे सुविधा होइ हय तहाँपर जाइ हय

बच्चा सब बैट बॉल खेलेके जादा पसन्द करै हय ओइमे कोइ कमी नहि हय बच्चा सब जादा जहाँपर बैट बॉल होत तहाँपर जाइ हय जहाँपर बैडमिंटन होइ हय तहाँपर जाइ हय जहाँपर लूडो छक्का होइ तहाँपर जाइ हय जहाँपर कैरम बोर्डपर कोइ खेलै हय तहाँपर बच्चा लोग जाइ हय जहाँपर बैट उट बॉल होइ जहाँपर बैडमिंटन होइ हय तहाँपर जाइ हय बच्चा जहाँपर लूडो छक्का होइ तहाँपर जाइ हय कबड्डी तहाँपर सर्वत्र बच्चा जाइ हय